हॅलो दामोदर एजंसी हांव दर्शना सावंत उलयतां सावय वेरेंच्यान तुमच्या एजंसींतल्यान हांवें एक कॅब बूक केल्ली आनी हांव थंय तेका रावता तो मनीस कोण आशिल्लो तो येवंच ना तेका हांवें सांगल्लें सारकें तीन वरांचेर सावय वेऱ्यां यो म्हणून म्हाका काणकोण वचपाक जाय आशिल्लें एका मिटींगेंक थंय मिटींग म्हाजी ऑलरेडी चालू जाल्या आनी आजुनी तो येवना आनी आतां कॅन्सल करतले जाल्यार कॅन्सलय तुमचें करपाक म्हाका मेळना तो इनकेज तो खंय आसा कितें खंय स्टक जाला जाल्यार म्हाका मातशें इनफॉर्म करा तेका फोन केल्यार तो घेयना हें आतां हांवें कितें म्हणून करपाचें एक तुमच्या कडेन हांवें कॅब बूक केली तो आजून हांगा पावूं ना म्हाजी थंय मिटींग म्हाका सो म्हाका कितें करचें कांय कळना सो हांवें तुमकां हांगा फोन केला की तेका तुमी फोन करून सांगा की म्हाज्या कडेन हांगा यो म्हणून नाजाल्यार तो येवपाक शकना जाल्यार आनीक कोणाक दुसऱ्याक धाड म्हणून म्हाका अर्जंट्ली थंय पावपाक जाय ऑलरेडी म्हाका लेट जाल्लो आसा